आंथ' बांद्राय सिंगारबो नङा दोंसे दोंनैनि मेथाइ खनलाबायो बिदिनो मबाइलफ्रावबो खनला बायो स्टार मेकारफ्राव खिन्थु आंना दोंसे मेथाइ फैगासिनो दं आरो गोदान बे लिरिग्सखौथ' आं बानायाखै सासे लोगोसो बानायदों बे लिरिग्सखौ बांद्राय मोजां जायाखै एसे सुंथाब सुंथाब जादों वार्दसफ्रा सोदोबफ्रा ओमफ्राय दाखालि माबायाव बै निक'लास नावहाय रेकरदिं खालामनो फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय दा बेनाबो फ्लिमनि खामानि मावगासिनो दंनो फ्लिमनि खामानि मावनायखाय दा मावथ'याखै बियो बे खामानिखौ दोनथ'नानै गुबुन खामानिखौ मावदों आरो दा बे मेथाइया जायोबा खोनानो मोनसिगोन एसे मोजाङानो जागोन सिफुंबो होदों नालाय सिफुंजों वान थावजेन लादों ओमफ्राय बे माबाजों मिउजिक माबा माबि खालामनायजों फास हाजार गासैजों थटेल सिफुंआ वान थावजेन लादों हाजारसे ओमफ्राय आंथ' ओरैनो मेथाइखौ गोसोयाव गैला फैला माने वार्दसा माने रेकर्द खालामला बायो एसे खन्नानै मारैबा नोगोर गोदै गोदै फैयो आरो गोसोयाव माखासे थेनसन जायोब्ला मा होनो थाब इसे दुखु जायोब्ला गोसोयाव ओरैबायदि मोजां कनटेन्ट फैयो लिरनो जा मोजां मोनो आरो ओमफ्राय सुराबो लामायाव बाइग सालायला बायनायाव बिदिनो बेरायलाबायनयाव दखानफ्राव थांला बायनायाव गोदै गोदै बरिया बरियाल' फैखायो माबाया

मा होनो थिउनफ्रा मोजां मोजां फैखायो आरो बेफोरखौ मा खालामो आङो वाथ्सआपआव रेकर्ड खालामनानै खननायनानै दा बिजों माने लासै लासै लासै लासै रेकर्द खालामबाय नालाय बे गोसोयाव थाबाय ओमफ्राय बे माबायावबो रेकर्ड थाबाय दा मालाबाफोर बावफिनबा बे रेकर्डआव खोनासंनानै मेथाइखौ बै खाथायाव लिरहो लिरहो बा खायसेखौ बानायदेर बानायदेर बै खायसे सुरखौहायबो बानायदेर बानायदेर बानायनानै माबायो आङो लिरिग्स बानायो ओमफ्राय थिउनखौबो लगे लगे माबायाव वाथ्सआपाव रेकर्ड खालामो बय्स रेकर्ड माबायाव वाथ्सवेफाव ओमफ्राय बिदिनो मेथाइ बानायो आरो एसे गोदै जायो बे माबाया गोसोयाव फैनानै खनलाबायनाया मालाबा समाव बरिया बरिया फैयो ना बुहुथ मोजां जायो गोदै मिल'दि खोनासंथाव गोदान रावबो खोनायि बरिया दिहुनलांबाय थागोन आं मेथाइ खिन्थु बादा होयोलै एसे मानसिया फैसा थाङो मायो जोंनाथ' बर'नि माबाया दाबो जायाखै नालाय फैसा मोना गावबा गावनि गारनानैसो मेथाइ दिहुननांगौ जायो दा फांसनफ्राव थांनो हाबालाय मोजां बिदिनो इनभाइत खालामब्ला फैसा मोनो नाइथ स' खालामनो हायो नाइथ' प्रग्राम गानो हायो नायनोसै उनाव मा जायो सानदोंमोन साननाया लाय मेथाइ बानायलांनो एसे एनै फैसा मोननायजों मेथाइ मोजां बानायनांगौबा बिदिनो फाइभ थावजेन सय हाजार साथ हाजार गाहाम थाङो सिफुङानो हाजारसे लायो बिदिनो मोजां आरो मेथाइ बानायनायाबो गावबो फेमास जायो मानसिफोरनि गेजेराव देखायनो मोजां मोनो मोनगोन फेमास जागोन उमुग उमुग खननायनि बिदि गोदै माथो नों थैना थाबाबो मेथाइया थाबाय थागोन आरो ना बरिया जागोन बिदिनो गोसो बादि अब्ला नोंनि मेथाइखौ खोनांसंगोन मोजां मोनगोन आरो बड'लेण्डनि मानसिफ्रा नों साथि बोसोर सथ्थुर बोसोर थानानै थैब्लाबो बरिया नोंनि थाखाय नोंहा फेमास जागोन नोंनि मेथाइया थाबाय थागोन अमर जागोन बिदिनो लिरला बायो आं मेथाइखौ मोजां मोजां फैखायो नालाय गोसोयाव ओंथि गोनां गोनांनो बेफोरखौनो रेकर्द खालामला बायो आङो ओमफ्राय मेथाइयाव महर होयो